आमची भारतीय शिक्षण पद्दत जी आसा तातूंत वेगळे वेगळे पांवडे आसा पयलो पांवडो आसा मूळ शिक्षण मागीर येता माध्यमीक शिक्षण आनी मागीर उच्च माध्यमीक शिक्षण मूळ शिक्षणा भितर धाकट्या भुरग्यांचो गट येता मागीर माध्यमीक शिक्षणान आनी मातश्या व्हडल्या भुरग्यांचो गट आनी उच्च माध्यमीक म्हणल्यार आनीकय व्हडली भुरगीं म्हणजे भुरगीं जीं काॅलेज युन्हिवर्सिटींनी शिकतात आतां भारतीय शिक्षण पद्दत म्हणली की तातून कांय आव्हानां आसात जी आमी सुदारपाक जाय एक आव्हान म्हणजे गांवगिऱ्या वाठारांनी शिक्षण कशें पावतलें हाची आमी काळजी घेवपाक जाय किद्याक जर सगळोच देश जर शिक्षीत आसपाक जाय जाल्यार फक्त शारानीच न्ही तर गांवान सुद्दां शिक्षण पावपाची गरज आसा पूण गांवगिऱ्या वाठारांनी काय आव्हानां आसात एक आव्हान म्हणजे गांवगिऱ्या वाठारांनी रावपी लोक हे चडशे गरीब आसता तांकां शारान येवपाक परवडना जाल्यार गरज आसा ती गांवगिऱ्या वाठारांनी शाळा बांदपाची गरज आसा थंय जर शाळा बांदत जाल्यारच थंची भुरगीं शिकपाक शकता हें जालें गांवगिऱ्या वाठारांनी आसपी आव्हानां आतां शारानी म्हणटले जाल्यार शारांची चडशे आमकां काॅलेज युनिव्हरसिटी इश्काॅला पावोपाक मेळटा पूण आताची जी पद्दत आसा तातून आमकां आरक्षण दिसून येता म्हणजे राखीव जागे दवरतात आनी ह्या कारणाक लागून थोडीं भुरगीं फाटीं उरतात आरक्षण जीं घेवपी भुरगीं आसा तीं फुडें पावतात आनी कोणाक तें आरक्षण मेळना तांकां चड कश्ट घेवचे पडटात आनी एक म्हणजे फीचें सांगतलें जाल्यार कोणाक तें आरक्षण मेळटा तांकां फी कमी लागता आनी कोणाक पळय मेळना तांकां चड प्रमाणांत फी भरची पडटा अशें केल्ल्यान ज्या भुरग्यांक आरक्षण ना आनी जीं खऱ्यानीच हुशार आसा तांकां चड कश्ट पडटा आनी जी पय कोण आरक्षण घेतात थोड्यांक म्हणजे शिकपाक इतलें व्हडलें शें रस आसना पूण मागीर ती तांकां आरक्षण मेळिल्ल्यान शिकपाक येतात अशें तरेन मागीर जीं पळय कोण खऱ्यांनीच शिकपाक रस घेतात त्या भुरग्यांक मातशें फाटी रावचें पडटा जाल्यार पय आरक्षण दितात तेन्ना पयशांचेय बी मातशें समतोल दवरपाक जाय कित्याक शिक्षण हें सगल्यांक पावप गरजेचें अशीं कांय आव्हानां आसात जीं आमी पेलपाक शकता आनी आमची शिक्षण पद्दत सुदारपाक शकता